कोनो वस्तुमे सकारात्मक आ नकारात्मक दुनू पक्ष होइत छै एहिमे नकारात्मक पक्ष ई छल जे एहि उपन्यासमे जे किछु एहन शब्द छल जे ओहि क्षेत्रक छलै आ जे वर्तमानमे जे शब्दकोष अछि ओहिमे हमरा ओकर अर्थ नहि भेटैत छल ताहि कारण कि भेल जे ओकरा बुझैके लेल हमरा कनि मेहनत करै पड़ल कनि विशेष मानसिक कसरत करऽ पड़ल आ सङ्गमे एकटा अथि लागल जे ओकर जे प्रकाशन भेल छलै ओ कनि प्रिन्ट जे छलै ओकर से कनि स्तरके नहि छलै कनि ओकर जे आखर पढ़ितहुँ तऽ अहाँके आँखि पर कनि दबाव अबितै जखन कि आइ काल्हि एहन एहन पोथी सभहक प्रकाशन भऽ रहल अछि जे अहाँके लागत जे अहाँ ओकरा पढ़लाके बाद जे अहाँके आँखि पर कोनो दवाब चकचोन्ही नहि लागत लेकिन ओकर प्रिन्टमे किछु हमरा त्रुटि बुझायल जे हमरा लगैया अगला संस्करणमे ठीक होयबाक चाही इएह हम लेखकसँ आ प्रकाशकसँ अनुरोध करबनि